असां पीअण जे हि पीअण जे लाइ ॾाढी सारियूं शयूं ठाहे छॾंदा आहियूं मौसम जे हिसाब सां जीअं थधि में थी वयूं केसर बादाम खीर ठाहींदा आहियूं ऐं वरी ही चाहिं थी वई कॉफ़ी थी वई सभु थधि में ठाहींदा आहियूं वरी गर्मीअ में बि असां ॾहीअ मां ॾुधु ठाहे करे लस्सी ठाहींदा आहियूं ॾुधु ठाहियूं लस्सी ठाहियूं ऐं ॿियो ॿियो वरी अलॻि अलॻि फलनि जा अलॻि अलॻि जूस ठाहींदा आहियूं जीअं मुसम्मी जो जूस ठाहियूं केले जो जूस ठाहियूं ऐं पपीते जो जूस अंब जो जूस चुकंदर जो इहे सभु शयूं असांजे शरीर जे का बि फ़ाइदो कंदियूं आहिन ऐं पाणीअ जी कमी बि पूरी कंदियूं आहिनि असां गर्मियुनि में ऐं ऐं रोटी खां ज़्यादा इहो जूस थी विया जीअं लस्सी थी वई इहा वधीक ठाहींदा आहियूं ऐं ऐं हिनजो जूस फलनि जो जूस हर प्रकारनि जे फलनि जो जूस बि सुठे सां ॾाढो हलंदो आहे अंब जो जूस पीअणु सभु कुझु मतिलब कि भई इहा जूस वूस पीअणु जेका ठाहींदा थादल ठाहे रखऊं शरबत ठाहियूं इहो सभु असां घर में ई ठाहींदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि प्रकार जो शरबत थी वेंदो आहे जीअं फ़्रूटनि जो शरबत बि ठाहे रखंदा आहियूं